ہاں میں سفر کرتا ہوں کبھی کام یا روزگار کے سلسلے میں سفر کرتا ہوں تعلیم کے لیے سفر کرتا ہوں امتحان دینے کے لیے سفر کرتا ہوں سیاحت اور سیر و تفریح کے لیے بھی سفر کرتا ہوں رشتتے داروں دوستوں وغیرہ سے ملاقات کے لیے سفر کرتا ہوں صحت کے مسائل کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے جانچ کرانا ہے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے دوا وغیرہ کے لیے جانا پڑتا ہے مذہبی زیارات کے لیے کوشش ہوتی کہ سفر کریں خریداری یا کاروباری مال لانے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور غرض زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے سفر کرنا پڑتا ہے اور سفر کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے اور چونکہ کام ہی ایسا رہتا ہے کہ سفر کرنا ضروری رہتا ہے اس لیے سفر کرتے ہیں سفر سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں لیکن سفر میں کئی دقتیں کئی پریشانیاں بھی آتی ہیں